میرا فسٹ پروڈکٹ میں نے ایک ڈریس لیا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا میں وہ ممبئی سے لی تھی اس کا کلر ڈارک وائن کلر کا تھا اس پر جو ورک کیا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا موتی کا ٹوٹل ورک تھا اور اس پر جو اسٹون لگا ہوا تھا وہ اوریجنل تھا وہ اس کی شائننگ بہت اچھی تھی اسی لیے مجھے وہ ڈریس بہت پسند آیا تھا اور وہ سلا ہوا نہیں تھا یہاں پر مالیگاؤں لا کر میں نے وہ ڈریس ٹیلر سے بہت اچھا سلوایا اور وہ ڈریس مجھے اسی لیے بہت پسند آیا کیونکہ وہ اس کی فٹنگ بھی بہت صحیح آئی تھی اور ڈریس کا دوپٹہ اور غرارہ بھی بہت بہترین تھا مجھے وہ ڈریس میرا سب کو بہت پسند آیا یہاں پر سب اس کے ایڈریس پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا